दिक्खो जी अगर सोशल मीडिया दी गल्ल कीती जा साढ़े रियासी डिस्ट्रिक च कोई सोशल मीडिया दा जेह्ड़ा पैह्लें पैह्ला दा चलो कोई जैदातर मीडिया ते होंदी गै थी इसलै जरूर जि'यां होई गेआ जेके मीडिया होई गेआ दूरदर्शन होई गेआ स्ट्रेट लाईन होई गेआ एह्दा असें ई थोह्ड़ा मता असें ई एह्दा फायदा होआ करदा ऐ लेकिन पैह्लें दी गल्ल कीती जा पैह्लें अगर साढ़े ग्रांऽ दे लोकें गी अगर कोई बी थोह्ड़ी मती प्रॉब्लम औंदी ही पैह्लें पैह्लें केह् चिट्ठियां पाइयै जां इ'यां खत पाइयै असें मतलब कुसै बी अगर सनाना होंदा हा खत्तें दे थ्रू जां चिट्ठियें दे थ्रू अस भेजदे हे जि'यां कोई असें कोई स्कूलें कोई असें ई टीचर दी कमी होई तां मीडिया दा कोई बंदोबस्त नेईं होंदा हा तां असें केह् करना की चिट्ठियां पानियां चिट्ठियां दे थ्रू अस गौरमेंट गी सनांदे हे कि असें गी एह् प्रॉब्लम ऐ बाकी इ'यां जि'यां गल्ल करो हॉस्पिटलें दी गल्ल करो उत्थै बी उ'ऐ स्हाब होंदा कोई डॉक्टरे दी कमी होई जा तां ओह्बी चिट्ठियां पाइयै जां फोनै उप्पर सनाई सकदे हे जैदा तों जैदा बस इत्थुआं जैदा असें गी कोई मतलब जि'यां इस टाइम डां मतलब ग्रां च ते बड़ा गै बुरा हाल होंदा इत्थै सिटी च भी बी थोह्ड़ा मता फोन यूज लगी दा होना ते जेकर ग्रांऽ दी गल्ल कीती जा ते ग्रांऽ च ते बिलकुल नेईं पर हून इस बेल्लै थोह्ड़ी इ'यां इसलै मीडिया बी इ'यां असें गी मतलब जि'यां रेडियो होई गेआ रेडियो दे थ्रू अस खबरां सुनदे हे पैह्लें पैह्लें ऐफ्फऐम्म होई गेआ एह्दे पर बी न्यूज़ औंदियां हियां लेकिन इसलै जेह्ड़ा तां जेके मीडिया होई गेआ दूरदर्शन होई गेआ स्ट्रेट लाइन होर जां बंदे अपने कोई फेसबुक दे थ्रू कोई इंस्टाग्राम दे थ्रू कोई व्हाट्सएप दे थ्रू इक दूए आदमिये ई ओह् जेह्ड़ा न्यूज़ जेह्ड़ी अस पजाई सकदे मतलब साढ़ा एरिया जेह्का न्यूज़पेपर दी गल्ल कीती जा न्यूज़पेपर ते हून चले साढ़े ग्रांऽ दे लोकें ई एह् पढ़ना गै निं औंदे एह् असें गी कोई फायदा निं ऐ लेकिन जरूर बिच बिच जेह्ड़े बंदे पढ़े लिखे दे न ओह् पेपर बी यूज़ करदे ते साढ़ा डिस्ट्रिक अगर रियासी दी गल्ल कीती जा तां इसलै जरूर थोह्ड़ा बहुता जरूर मॉर्डनाईजेशन सिटी बिच जरूर होई गेदा ऐ ते ग्रांऽ च जेह्ड़ा तां ग्रांऽ जि'यां पैह्लें होंदा ग्रांऽ बिच दस बीह परसैंट चेंजिंग होई दी होगी ते कुतै पर कोई चेंजिंग निं होई दी ग्रां च